किसी की लॉकडाउन में बनाए थे चौमिन बनाए थे तो उबाले थे उबालकर फिर निकाल देते हैं उबल जाता है तो फिर और उसमें जो मसाला उसका रहता है तेल और धनिया मिर्च सब डाल कर उसको भुजते हैं भुजने के बाद मसाला यह जब भुजा जाता है तो उसमें मैगी भी डाल देते हैं मैगी भी जब पक जाता है तो फिर उसको उतार देते हैं फिर जाउर जब हो जाएगा जाउर बनाने के लिए दूध खौलाएंगे दूध खौलाएंगे के बाद चावल डालेंगे चीनी डालेंगे और गरी मुनक्का है यह सब डाल कर जब पक जाएगा जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको पग पक जाएगा तो पकाने के बाद उतार देंगे फिर जिसको खाना रहेगा उसको भी खाने के लिए देंगे हम और जो स जो मैगी हो पास्ता हो गया तो पास्ता को फिर उबालेंगे लॉकडाउन उबालने के बाद फिर देंगे सबको उ उबालेंगे फिर मसाला भुजेंगे कज्जू मिर्च धनिया यह सब टमाटर यह सब हो गया उसमें फिर तेल में लाल करेंगे तेल को डाल कर उसमें भुजेंगे मसाला असाला सब कुछ उसका उबालने के बाद फिर पास्ता भी डालेंगे फिर नमक हो गया वह डाल कर जब पक जाएगा तो फिर उसको उतार देंगे फिर और जिससे पूड़ी हो गया आपसे आटा सानेंगे फिर उसको बेलना पड़ेगा फिर उसको बेलने के बाद तेल लाल होगा तो फिर उसमें डाल कर छानेंगे और सब्ज़ी हो गया सब्ज़ी को काटेंगे धो लेंगे फिर सब्ज़ी को फिर भुजेंगे मसाला कुटा रह गया कुटना रहे कूटेंगे फिर उसके बाद मसाला भी तेल में प्याज़ भी मिर्च धनिया यह सब सब कुछ भुजना पड़ेगा यह सब सब काट कर भुज कर फिर सब्ज़ी भुजेंगे उसमें हो जाएगा नमक भी डालना पड़ेगा फिर छूट जाएगा तो उसको उतरेंगे फिर पूरी सब्ज़ी बनाएँगे सब्ज़ी चावल हो गया सब चावल भी पहले बा हुआ करेंगे चा पानी डालेंगे पानी खोलने के बाद चावल धोएँगे धो कर उसमें डालेंगे फिर उसमें डालने के बाद उसको पकाएँगे पक जाएगा तो फिर उसको निकाल देंगे उतार देंगे उतारने के बाद जिसको खाना रहेगा उसमें सबको देंगे खाने के लिए